हलो की हाल चाल हँ हम पाँच रुपैए फूल दै छियै अहाँ कोन फूल लेबै से कहू

हमसभ डेकोरेशनके लै छियै अगर अहाँ शादी ब्याहमे सजबै छियै तऽ पाँच हजार लेब दू आदमी आयब आओर तीन चारि घंटाके काज छै ताहिमे जेहन फूल कहबै तेहन डेकोरेशन हेतै ओहि हिसाबसँ दाम लै छियै आदमीके

हँ फेर हमरोसभकेँ ने किछु बचबाक चाही हँ तऽ उएहसभ छोड़ि छाड़ि कऽ पाँच हजार कहलहुँ हेँ आदमीके ह्म्म भऽ जेतै लेकिन ओहिमे क्वालिटी कम रहत ह्म्म ओहिसभमे नहि कोनो कमी रहत सभकिछु भऽ जायत लेकिन पेमेंट ओतबी लागत जतेक कहलहुँ पाँच हजार अगर हम चारि हजारमे करबै तऽ हमर सामान स सामान उएह रहत हँ हँ तऽ सीजनके टाइम छै ने हमरोसभकेँ सामान बाहरसँ मङ्गबय पड़तै ने हमरोसभकेँ दाम तऽ ओतबी लगतै

ह्म्म कहिआ छी विवाह

विवाह कहिआ छी तऽ दस तारीखके छी तखन तऽ हमर नओए तारीखकेँ काज हेतै तऽ सुबहमे आबि जायब कि शाममे आबि जायब कऽ देब हम अहाँसभ कखन मतलब टाइम

ठीक छै ठीक छै